राजस्थान में शिक्षा जे खेत्र में असां घणेई बदिलाउ ॾिसी सघूं था जीअं पहिरीं राजस्थान में माण्हू पहिरी पंहिंजी न्याणियुनि खे वधीक न पढ़ाईंदा हुआ ऐं उन्हनि जी नंढपण में ई शादियूं कराए छॾंदा हुआ पर हाणे राजस्थान जे माण्हुनि उन्हनि जी सोच में असां बदिलाउ ॾिसी सघूं था छो करे समय जी मांग के हाणे माण्हू समझनि था ऐं अॼ जे ज़माने में केर बि पंहिंजी शिक्षा सां वंचित नथो रहण चाहे त राजस्थान जा माण्हू हाणे पंहिंजे न्याणियुनि खे शिक्षा ॾियनि था ऐं नंढपण में ई शादियूं नथा कराइनि उन्हनि खे पहिरीं सक्षम था ठाहिनि उन्हनि खे पंहिंजे पेरनि ते बिहण लाइ उन्हनि खे जेतिरी उहो थी सघे शिक्षा जे वधीक वधीक जेतिरो थी सघे ओतिरो वधीक शिक्षा ग्रहण कराइण लाइ अॻियां वधन पिया इहो परिवर्तन असां हाणे राजस्थान जे खेत्र में ॾिसी सघूं था पहिरीं हाणे त राजस्थान जी सरकार बि शिक्षा खे वधाइण लाइ घणे योजनाऊं थी हलाए जीअं अठे ताईं त घणे स्कूलनि में सरकारी जेके स्कूल आहिनि उन्हनि में शिक्षा पूरी तरीक़े सां मुफ़्त करे छॾी अथई ऐं आरटी जहिड़ी सुविधा शरू कई अथई ऐं ऑनलाइन जे तौर ते बि ॿार जीअं ॿार बि ॾाढे परे परे गामनि में आहिनि ऐं उच शिक्षा लाइ परे वञी नथा सघनि ऐं उन्हनि खे घर वेठे ई ऑनलाइन ते ई शिक्षा ग्रहण करण जो मौको थो मिले जीअं फ्लिप कक्षा एॾी घणेई एॾियूं क्लासूं आहिनि जीअं उन्हनि सां जंहिंजी मदद सां उहे घर वेठे ई शिक्षा था प्राप्त कनि ऐं माण्हुनि जो उत्साह बि वधी वियो आहे शिक्षा जे प्रति छो करे त उहो माण्हू समझी विया आहिनि अगरि असांजे समाज खे असांखे थोरो ऊचे वधि मतिलबु वधीक दर्जे ते खणी वञिणो आहे त असांजे समाज जा जेके ॿार आहिनि उन्हनि जो बि पढ़णु ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं छो करे ॿारनि खे हाणे उस्कूल में शिक्षा जे स्तर ते ई पंहिंजे समाज संबंध में उन्हनि खे घणेई ज्ञान ॾियनि था की उन्हनि खे सभु पंहिंजे ख़ुदि जे केवल विकास न करिणो आहे उन्हनि खे पाण सां गॾु पंहिंजे पूरे समाज खे बि ऐं पंहिंजे पूरे कुटुंब खे बि अॻियां वधाइणो आहे इन करे असां ॾिसी सघूं था की राजस्थान में हाणे शिक्षा जो घणेई बदिलाउ ॾिसणु आहियो आहे माण्हुनि जो शिक्षा जे प्रति घणेई रुझान भी वधंदो ॾिसणु आहियो आहे